हाँ मैंने मुंशी प्रेमचंद्र की किताब पढ़ी है जिसमें कि उसने पूस की रात गबन और गोदान तीन चार कहानियों का ऐसा वर्णन किया है कि जिसके बारे हमें अनेक सी सीखें मिलती हैं इन कहानियों से हमें यह सीख मिलती है कि जो व्यक्ति अपनी मेहनत से जो भी हासिल करता है वह अपने जीवन में कभी खोता नहीं है और उस चीज़ों से उनकी हमेशा अपनी पर्याप्त आवश्यकताओं की पूर्ति होती है और उन्होंने अपनी इन कहानियों के माध्यम से यह बताया है कि व्यक्ति को हमेशा अपने ही सत्य और अहिंसा के मार्ग पर आगे अग्रसर होना चाहिए जिससे कि व्यक्ति को किसी भी प्रकार की कोई परेशानी और दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ता इनकी यह कहानियों से हमारे ऐसा चेलेंज मिलता है कि हमें भी अपने जीवन मार्ग में उन्नति की और अग्रसर होना चाहिए इन बारों इस बारे में हमने अपने घर परिवार में अनेक चर्चाएँ कीं और उनसे बताया कि अपने इन किसी भी कार्य को करने में कभी किसी की कोई बुराई मोल नहीं लेनी चाहिए और अपनी हमेशा ईमानदारी से कार्य करना चाहिए जिससे कि किसी भी कार्य को करने में हमें कोई कठिनाई ना आए और हमें हमेशा ईमानदारी और सत्य का मार्ग ही चुनना चाहिए जिससे कि हमको जो कार्य रहे हैं उसमें हम अग्रसर हों और अपने इस कार्य को बिना किसी कठिनाई के पूर्ण कर सकें और हम इन कार्यों को करने में जो भी करते हैं इससे हमें अपने कार्य का अवलोकन करने में कोई परेशानी नहीं होती है और मुंशी प्रेमचंद्र जी की कहानी और किताबों से हमें अनेक सी शिक्षाएँ प्राप्त होती हैं